स सारे कोला पैह्ले मेरे ग्रां बिच जेह्ड़ा ऐ मतलब इक स्कूल बड़े सारे ऐ ते कालेज कालेज ऐ पर नगरोटा इक कालेज ऐ ते उधर मैं पढ़ी दी न हें मतलब पर इन्नी जानकारी जरूर एह् की मतलब एक छोटा जेहा कालेज हा ओ स्कूल हा पैह्ले ते फिर उधर नगरोटा दे बिच कोई कालेज निं ऐ हा ते मतलब जेह्ड़े बी साढ़े हैन उने पुरा कित्ता की इक नगरोटा दे बिच कालेज बनना चाहिदा ते ओह् कालेज बनेआ आली ओह्दी बिल्डिंग बगैरा बना दी ऐ ते अ उत्थे दे जेह्ड़े हैन मेरे बड़े सारे बड़े दोस्त न जेह्ड़े उत्थै दे ओह् हैन बने दे न पढ़दे न उधर ते बड़ी अच्छी पढ़ाई होंदी उधर बी ते बड़ा अच्छा कालेज ऐ बाह्र दे टीचर आंदे न हर इक फैसिलिटी उधर इ'यां एह् कि थोह्ड़े पुरी हर इक फैसिलिटी प्रोपर नेईं उत्थै मिलदी पर इन्ना ऐ कि मतलब अच्छी पढ़ाई उधर बाह्र दे टीचर सारे हैन लग्गे दे अच्छी खासी पढ़ाई होंदी उधर ते टाइम टू टाइम पुरा क्लासां होंदियां ते बड़ा ही अच्छा कालेज ऐ मेरे उत्थै इक चाचु जी बी पढ़ादे ने ते ओह् बी बड़ा ही अच्छा मतलब हैन सारा तु स्कूल हा पैह्लै ते फिर उन्ने कालेज करी ओड़ेआ ते काफी सारे बच्चें मतलब जेह्ड़े ऐन उन्न ओह् जम्मू दा थोह्ड़े सिद्ड़े आह्ली साइड दा ते बड़े सारे मतलब दूर दूर दा उत्थै बच्चें जेह्ड़े पढ़ने गी आंदे न ते बड़ा ही अच्छा कालेज ऐ ओ ते आह्ली जबकि इ'यां ते इक ऐ कालेज होई आ ते इक इ'यां साढ़े होर ते इत्थै ग्रां बिच स्कूल ही हैन कोल ते कालेज ते बस इन्ना गे ऐ ते ओह्दे बाच बड़े अच्छी उधर हर एक पढ़ाई पुढ़ाई बी होंदी ऐ ते पुरा टाइम टू टाइम उधर एग्जाम बगैरा लैंदे न बाह्र दा जम्मू यूनिवर्सिटी जेह्ड़ी ऐ ओह् सेट करदी ऐ पेपर ते उत्थै लैते जंदे न ओह् ते पेपर बी बड़े अच्छे तरीके कन्ने टीचर पुरे मतलब बच्चें गी कोई प्राब्लम ना आवे क्युंकी उत्थै ना इन्नी सारी फैसिलिटी नेईं ऐ ते टीचर उनेई थोह्ड़ा बड़ा ही अच्छे तरीके कन्नै इक इक घंटे दे लैक्चर देइयै उनेई समझादे उनेई नोट्स प्रोवाइड करदे सब कुछ ते ऐसे ऐसे मतलब एह् सब